ہلو سلام و علیکم کیا میری کریم ٹریول ایجنسی سے بات ہو رہی ہے جی میں نے تقریباََ ایک ہفتے پہلے آپ کے یہاں سے ایک کار بک کی تھی جی آگرہ جانا تھا مجھے لیکن کسی وجہ سے مجھے یہ سفر ملتوی کرنا پڑا اور میں نے رقم کی واپسی کے لیے کہا تھا جو میں نے پہلے ہی پیشگی ادا کر دی تھی پندرہ سو روپیہ آپ کو تو پھر آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا جی آپ کے پیسے واپس ہو جائیں گے ہم نے آپ کو نمبر بھی دیا گیا آپ نے اکاؤنٹ ڈیٹیلس مانگے تھے میرے میں نے وہ بھی آپ کو فراہم کر دیا لیکن اب تک میرے موبائل پر کوئی میسج فراہم نہیں ہوا ہے میں دیکھ نہیں رہا ہوں چیک کر رہا ہوں میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں ہی نہیں اب آپ چاہتے کیا ہیں میرے پیسے کب واپس ہو ہو جائیں گے اور کیسے واپس ہوں گے آپ یہ ذرا بتائیں ہمیں اس طرح بار بار آپ پریشان کر رہے ہیں بار بار میں آپ کو کال کروں ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں کہ میں ان چیزوں میں لگا رہوں بار بار آپ کو کال کرتا رہوں تو آپ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ ہمارے پیسے کب اور کیسے واپس ہوں گے ہاں پورے پندرہ سو روپیے تھے جی نہیں نہیں نہیں بالکل نہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پیسے تین دن میں واپس آ جائیں گے تین دن کے اندر ایک ہفتہ گزر گیا ہے اب میں انتظار کر رہا ہوں ایک ہفتے سے آپ تین دن تین دن کہہ کے یہ بہانہ جو لگا رہے ہیں یہ بہانہ کس بات کی آپ کو پیسے واپس کرنے ہیں اور کیسے واپس کرنے ہیں یہ بتائیں ہمیں اور وقت مقررہ بتائیں کہ ہم آپ کو اتنے دنوں میں پیسے واپس کر دیں گے اور فلاں اکاؤنٹ میں جون سا اکاؤنٹ آپ مانگیں گے وہی اکاؤنٹ نمبر آپ کو ہم فراہم کریں گے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیرا